हैलो पासपोट ऑफिस मुंहिंजो नालो पुष्पलता आहे ऐं मां अजमेर खां जयपुर लॾे रही आहियां त तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त मूंखे मुंहिंजे पासपोट जे पते खे अपडेट कराइण लाइ छा छा करिणो पवंदो ऐं छा छा तव्हांखे मूंखे ॾियणो पवंदो